जी हाँ मैं रानी दुर्गावती जितेंद्र से बात कर रहा हूँ ओके तो किस प्रकार की चाहिए ओके हो जाएगा हाँ मतलब आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने कितने स्टूडेंट कितनी गर्ल्स कितने बॉयज़ रहेंगे ओके तो आप वो कोस्ट तो हम बता देंगे इसके अंदर आपको सारी फ़ैसेलिटीज़ आपको दी जाएँगी ठीक है आपको पिकअप करने से लेकर ड्रॉप करने तक का और आपको कई सारी चीज़ें डिलीट कराई जाएँगी हमारे अकॉर्डिंग ये आपको रहेगा सेवन डेज़ का ट्रिप रहेगा आपको उसके अंदर आपको फ़ोर नाइट फ़ाइव डेज़ आपको घूमने का मिलेगा और इसके अंदर सारे लंच से लेके डिनर से लेके ब्रेकफ़ॉस्ट सब आपका रहेगा और हमारा सब टूरिस्ट गाइडर रहेंगे जो आपके साथ रहेंगे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और घुमाएंगे आपको साथ रहेंगे येस इस्पेशली डिस्काउंट मिलता है यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को येस येस दो प्रकार के पैकेज हैं ओके ओके मैं आपको ये मैसेज के थ्रू भेज रहा हूँ आप मेरे हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा येस येस बुकिंग हो जाएगी मैं आपको पैकेज वगैरह की लिस्ट भेज रहा हूँ आप अपने हिसाब से मुझे बताइएगा फिर मैं आपका ऑर्डर कंफ़र्म कर दूंगा जो भी आपको ठीक लगे बेनिफ़िशियल रहेगा ठीक है ओके वेलकम